दौड़ने के लिए सबसे अच्छा स्थान फील्ड होता है अगर लम्बा चौड़ा फील्ड है तो वहाँ दौड़ने से बहुत अच्छा रहता है दौड़ने से हमारी सेहत भी ठीक रहती है और हम जब दौड़ते थे तो अपने मित्रों के साथ दौड़ते थे अपने दोस्तों के साथ अपने पढ़ाई लाइफ में तैयारी जब कर रहे थे किसी जाब के लिए तो दौड़ने जाते थे मित्रों के साथ भोर में उठ के फील्ड में दौड़ने में बहुत मजा आता था और हमारे शारीरिक व्यायाम भी हो जाता था दौड़ने से हमारे शरीर को भी फायदा है हमारी सेहत सही रहती है और अब भी थोड़ा बहुत दौड़ने के लिए हम निकलते हैं तो सब से पसंदीदा स्थान तो फील्ड होता है लेकिन हमारे यहाँ गाँव में फील्ड की समस्या होने की वजह से हम भोर में रोड की तरफ निकालते थे और जिस रोड पे वाहन ना चलते हों उस रोड पे दौड़ते जाते थे दौड़ने जाते थे दौड़ने जाने के पहले हम अपने मित्रों को एकत्रित करते थे और मित्रों के साथ भोर में उठ कर के नहर की पटरी है जहाँ के वाहन कम चलते हैं वहाँ दौड़ने के लिए निकल जाते थे तीन किलोमीटर दौड़ के जाना और फिर तीन किलोमीटर दौड़ के आना उससे हमारे शरीर का जो रूटीन था वो बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे थे और जाप के तैयारी भी कर रहे थे दौड़ना सबके सेहत के लिए लाभदायक ही होता है थोड़ा बहुत अगर कोई दौड़ नहीं पा रहा है तो थोड़ा बहुत तेज चलना भी चाहिए और आज के समय में लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं तो सबसे अच्छा उपाय है जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा कि हम सुबह भोर में उठें सूर्य निकालने से पहले उठना बिस्तर से उठ जाना चाहिए उठाने के बाद हम दौड़ने निकल जाते हैं अगर ज़्यादा तेज नहीं चल पा रहे दौड़ पा रहे है तो थोड़ा तेज कदम से चलते है उससे भी हमारे शरीर का जो संतुलन है सही रहता है तो हमे दौड़ना चाहिए हमें सुबह उठ कर के दौड़ना चाहिए और आज भी इस समय भी जबकि हमारी अवस्था अभी ज़्यादा तो नहीं हुई है लेकिन अभी फॉर्टी सिक्स ईयर का मैं हो गया हूँ फिर भी सुबह उठ कर के मित्रों का साथ अब नहीं मिल पाता है जोकि मित्र मंडली हुआ करती थी तो अपने एक दो मित्रों के साथ सुबह उठ करके दौड़ने के लिए निकलते हैं ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाते लेकिन तेज कदमों से चलते हैं उससे हमारे शरीर का जो संतुलन है वो सही रहता है हमारा पेट बाहर निकल रहा है वो दौड़ने से सही रहता है जिसका भी पेट निकल रहा है अगर सुबह भोर में उठ के दौड़ना शुरू कर दे तो मेरी गारंटी है तो उसका स्वास्थ्य सही हो जाएगा इस तरह से आज भी हम सुबह उठते हैं और उठ करके अपने एक दो मित्र हैं जो कि हमारे साथ दौड़ने जाते हैं उनको लेकर के जितना दूर हो सकता हैं दौड़ के चलते है नहीं तेज कदमों से चलते हैं तो इस तरह से एक किलोमीटर तक आने जाने का जो भी रूटीन हमारा है अभी एक किलोमीटर हम लोग तेज कदमों से चल के जाते हैं और फिर वापस आते हैं उससे हमारे शरीर का जो भी रूटीन है वो सही रहता है हमारे स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल सही रहता है तो सभी को भी सुबह भोर में उठ कर के दौड़ना चाहिए अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं तो तेज कदमों से चलना चाहिए तेज कदम से चलाने से भी स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जो रहता है बहुत बढ़िया रहता है तो मैं इस सबसे अपने मित्रों से कहता भी हूँ जो भी मिलता है उनको ये सलाह देता हूँ कि सुबह उठ करके शारीरिक व्यायाम जरूर करना चाहिए